السلام علیکم وعلیکم السلام لونڈری سے بات ہو رہی ہے ہم دس دس ٹھو کپڑا دیے تھے دھونے کے لیے تو اس میں سے جو ہے نا پیک تھا لیکن جو ہے نا اس میں سے دیکھے تو کسی میں کا سلوار گائب ہے کسی میں کا سوٹ گائب ہے تو بتائیے ہم کو پتا ہے کہ آپ نہیں رکھے لیکن آپ چیک تو کریے چیک کر کے بتائیے تو چیک تو کر سکتے ہیں صحیح سے کیونکہ ہم اس میں سے دوپٹہ غائب ہے کسی میں سے سوٹ گائب ہے تو بتائیے کسی میں سے پیک تو ملا تھا لیکن آپ اپنے اسٹاف سے پوچھیے جی مجھے پتہ ہے کہ آپ یعنی دھوکا دھری نہیں کرتے لیکن آپ ہی کے پاس دیتے ہیں تو فر بتائیے کیا کریں ہو سکتا ہو کہ کسی اور کے پاس چلا گیا ہوگا دھوکھا سے جی دیکھے تو پیک تھا لیکن جو ہے نا اب ہم دیکھ رہے ہیں گھر پہ تو نہیں مل رہا ہے تو اب کس کے پاس جائیں بتائیے کیا پتا آپ کے اسٹاف کسی اور کو دے دیے ہوں گے بدل لیے ہوں ٹھیک ہے آپ چیک کر کے آپ ایک گھنٹہ میں بتائیے السلام علیکم